हॅलो मॅडम हॅलो मॅडम श्रेया उलयतां मॅम तुमच्या गांवाच्यान श्रेया श्रेया नायक मॅम प्रकाशाचें चेडूं आं किदें मॅम चल्लां गांवान इतलो कोचरो पडलेलो आसता दीस रात इतलो वास पडलोलो आसता रोडाचेर किदें म्हणून करपाचें आमच्यानी आतां फायफ मॅडम तिमी मॅडम धाडलेली ती खरी पण कचरो व्हरपाक बी जाय न्हू आमचो कचरो रस्त्यारूत पडलोलो आसता भायर रोवन दवरलेलो कचरो व्हरना तेमी किदें म्हणून करपाचें आमच्यानी आनी मागीर ती कुत्री माजरां ती सगळीं कचरो व्हरून रोडार उडयता आनी सगळीं हळशीक करून उडयता किदें म्हणून करपाचें आमच्यानी म्हाका सांग आनी मागीर आमचे घरान मागीर गॅश बी येयल मागीर आमचे न्ही किदें करपाचें तेंकां कितें म्हणून सांगपाचें आमचो गांव असो कसो कित्याक काय म्हणून मॅडम मॅडम डस्टबीन ओवर फ्लो जाता तें खरें तें डस्टबीन खाली करपाचें काम कोणाचें आमच्यान तुमकां निवडून हाडलां कित्याक निवडून हाडलां की तुमी आमचो कचरो काडटलें म्हणून आमी तुमकां निवडून हाडलां आमी तुका पयशे दिता किद्या तें कचरो व्हरचो सगळें आमचें तुका पंच मँबर म्हणून इलेक्ट केला न्हू मॅडम मातशें पोवन घेवपाचें न्हू सगळें तें इतलो कचरो पडलेलो आसता की कुत्री माजरांनी आमची तकलीर चडलेली आसता थंयसर मात्शें बेगीन बशेन कितें करा प्लीज पळयात मॅडम बेगिना बेगीन बाय तें हळशी करून दवरलां न्हू किदें वास चलो सुद्दां जायना रोडाचेर रोड आतां रोड बांदला तो खरो नवो पण रोड तो बरोत दिसना खाली कचरो पडलोलो आसता हेवटेन तेवटेन हां प्लीज पळयात

मॅडम हांव तुमकां जाय तितलें एप्लिकेशन घालून दितात तुमी खाली तें पळोवन घेयात लोक हय तुमचें सारकें तुमचें सारकें लोक आपलें जाय जाय तशें केन्नाय खंयसरूय कचरोडून उडो येता पण तेंकां तशी सांगपाची पद्दत बी तुम तुमची न्हू मॅडम प्लीज आमी तुमकां एप्लिकेशन घालता तुमी किदें नाल्या कितें करात तेज्या बद्दल ओके इतलें सांगपा हांवें तुका कॉल केल्लो एप्लिकेशन आसा घालतां हांव तुमकां आं हय कळें चलता बरें ना मॅडम तशें कांय ना तुमकां बी दो बरें कर थँक्यू